اگر کوئی کھانا پکانے کو بطور پیشہ اپنانا چاہتا ہے تو ان کے لیے بہت سے ایسے کوکنگ اسکول ہیں جہاں پر ان کو بطور پیشہ یہ کام سکھایا جاتا ہے جسیا کہ یونیورسٹیوں میں ہوٹل مینیجمنٹ کے نام سے ایک ڈپارٹمینٹ ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جہاں پر یہ پیشے سے متعلق چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور ان اداروں میں جو تربیت دی جاتی ہے ان کو یہی دی جاتی ہے کہ آپ کو کس طریکے سے کھانا پکانا ہے اور دوسرے مہمانوں کے سامنے کس طرح سے کھانا پیش کرنا ہے اور صفائی کیسے رکھنی ہے کسیے چیزوں کو بہتر بنانا ہے کیسے اس کو جہاں پر آپ جو گیسٹ ہوں گے ان کو کس طرح سے کھانا پیش کرنا ہے یہ سب تمام چیزیں اس کے کھانے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اداروں میں سکھائی جاتی ہیں